मां यात्रा ते वञ वेंदुसि त पंहिंजे परिवार सां गॾु ऐं यारनि दोस्तनि सां भई घुमणु फिरण जी जॻह ते मज़ो ईंदो समुझ यात्रा ते या किथे वञूं था घुमणु त पंहिंजो परिवार सां गॾु वधारे में मज़ो ईंदो आहे पंहिंजे ॿारनि बचनि सां गॾु मज़ो ईंदो आहे तमामु यात्रा ते वञणु चव चव चवण लाइ त भई यात्रा ते किथे धर्म स्थल ते वञे त पंहिंजे परिवार गॾु वञिजे त सुठो रहंदो आहे ऐं घुमण फिरण वेंदा आहियूं त दोस्तनि में मज़ो ईंदो आहे जिते इंजॉय करणु हूंदो आहे त मां इअई चवंदसि भई दोस्तनि सां मज़ो ईंदो आहे वञणु पसंदि कंदुसि परिवार सां बि वञणु पसंदि कंदुसि